आमच्या संस्कृतींतले कपडे म्हटल्यार साडी सहावारी साडी णववारी कापड णववारी कापड म्हटल्यार जेन्ना आमी देवाचें कार्य आसता तेन्ना फक्त णववारीच साडी न्हेसतात णववारी कापड न्हेसता आनी हेर अशें किदें आसता तेन्ना आमी सहावारी कापड न्हेसता साडी न्हेसता